اس علاقہ میں بہت سا مذاہب پائے جاتے ہیں جیسے اسلام کا ہے اسلام جو ہے وہ اپنے دھرم کا پالن کرتے ہیں ان کی تبلیغ کرتے ہیں اچھائی اور برائی جو ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں لوگ اس سے مطمئن ہو کر اس کو فالو کرتے ہیں تو اسی لیے اسلام بڑھتا ہے جیسے ہندو بھائیوں کے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی مذاہب ہے اس کو مانتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی مذہب بڑھے پھولے ہمارا بھی مذہب زیادہ ترقی کرے جیسے اسلام والے چاہتے ہیں کہ ہماری بھی خوب تبلیغ ہو ہمارے بھی اسلام پورا دنیا میں بڑھے اس لیے ہر مذاہب اپنے اپنے تبلیغ کرتے ہیں وہ چاہتے کہ ہمارا بھی اسلام ہمارا بھی دھرم بڑھے اور اس دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کرے